میرے باورچی خانے میں بہت سے بجلی کے آلات ہیں جیسے کہ مکسر جوسر گرائنڈر لوسٹر اوون انڈکشن ایل پی جی سلینڈر فریج اور ان کی وجہ سے آج کل رہن سہن بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے جیسے کہ ہم مکسر سے کچھ پیس کے چٹنی وغیرہ بنا سکتے ہیں جوسر سے جوس نکال سکتے ہیں روسٹر سے ہم بریڈ وغیرہ روسٹ کر سکتے ہیں اوون میں ہم کھانا گرم کر سکتے ہیں اور انڈکشن اور ایل پی جی گیس سے ہم جو ہے کھانا بنا سکتے ہیں اس پہ اور فریج میں ہم کھانا رکھ دیتے ہیں تو ہمارا کھانا سڑتا نہیں ہے ہم ہماری سبزیاں نہیں سڑتی ہیں لیکن پہلے زمانے میں جب یہ سامان نہیں ہوا کرتا تھا تو جو ہے کھانا بھی اگر فریج نہیں تھا تو کھانا سڑ جاتا تھا اور جو ہے ہم گرم نہیں کر پاتے تھے بڑی مشکل رہتی تھی اور اگر ہمیں کچھ پیسنا وغیرہ ہوتا تھا تو ہمیں سل وغیرہ پہ پیسنا ہوتا تھا اور جوس تو بڑی ہی مشکل سے نکل پاتا تھا تو ان کی وجہ سے ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے